وعلیکم السلام جی ہاں بالکل میرا موجودہ موبائل کافی پرانا ہو چکا ہے اور اس کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے اس لیے میں نیا موبائل لینا چاہتا ہوں میں نے آئی کییو زڈ ٹین خریدنے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور قیمتی بھی مناسب بھی ہے میں نے یوٹیوب پر اس کے کئی ریویوز دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی مشورے کیے سب نے اس کی تعریف کی اور کہا یہ گمیض اسٹینڈی اور ویڈیو کالنگ کے لیے بہترین ہیں جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی ضرورت مند کو دے دوں یا کم قیمت میں بیچ دوں تاکہ اس کو کوئی فائدہ ہوں